हलो हाँ हाँ जी मैं नीलेश बात कर रहा हूँ हाँ हाँ अरे भैया हमारे यहाँ पर ना थोड़ा इलेक्ट्रीशियन वाली थोड़ी दिक्कतें आ गई हमारे घर पर तो बहुत अभी अभी कुछ लगभग दो से तीन महीने हुए हमारे घर को बने लेकिन अभी से ये इतनी दिक्कतें आने लगी हैं तो हमने सोचा आपको एक बार कॉन्टैक्ट कर दिया जाए तो एक बार आप बताऍं भैया मेरा घर यहीं साकेत नगर पे ही है भैया उसमें अभी हमें लाइट में बड़ी दिक्कत आ रही कुछ बटन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से अभी उसमें मेरा रेफ्रीज़ेटर चल रहा है और गीज़र चल रहा है और बस सिर्फ़ घर का बेसिक समान टी वी लैपटॉप वग़ैरह ये सभी चार्ज करते हैं मेन पावर वाला हाँ अच्छा अच्छा ऐसा कुछ होता है तो नहीं तो फिर भी एक बार अगर ऐसा कुछ है तो एक बार आप आ के देख लीजिए मुझे मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में वो कुछ कॉपर का वायर कुछ बता रहे थे वो कॉपर हैवेल्स हैवेल्स हैवेल्स का उन्होंने यूज़ किया हुआ है हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वो तो मैंने डलवाया था भैया तो भी तो इतना दिक्कत कर रहा हाँ हाँ

हाँ एन सी ओ हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा तो ठीक है एक बार मैं ऐसा हाँ

अच्छा अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि हाँ एक हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ एक बार आपने जो बताया उसको मैं चेक कर के देखता हूँ उसके बाद मैं एक बार फिर बताइएगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ ठीक है भैया हाँ ओके धन्यवाद